कुकिंग च में इक में इक शाकाहारी इंसान ऐ शाकाहारी इंसान ओह् होंदा जेह्ड़ा फल फ्रूट सब्जी खा मास मच्छली शराब आदी नेईं कंज्यूम करै जां उस चीजै गी नेईं इस्तमाल करै अपने खान पान च ते कुकिंग दी गल्ल ऐ ते कुकिंग च मी चीजां बनाने गी घट्ट घट्ट गै आंदियां न पर फिर बी चलो घरा आह्ले घर नेईं होन ते अस कदें कदें आपू बनाइयै खाई लैन्ने असें सारे कोला ज्यादा पैह्लें केह् प्रेफर करने होन्ने बनाने गी अस मैगी क्योंकि अस शुरू कोला साढ़े घरै आह्ले सानूंं समझाया इ'यै चीज सखाई कि नेईं कुछ बनाना आंदा होऐ ते मैगी बनाइयै खाई लैओ पर फाकै नेईं रवो नेईं कुसै दे घर खाओ अपने घर मैगी बनाई खाओ जिन्नी आंदी सानूं एह् चीज अज्ज दी तां सानूं माड़ा मुट्टा बनाना आदां नेईं ते मैक्सीमम मुड़ें गी बनाना घट्ट गै आंदा पर उं'दी हैल्प शैल्प करनी होऐ ते बनाने दा बनाने दा चज्ज बी आई जंदा जियां हून ते में घरै आह्ले घर नेईं होंदे बड़े बारी सब्जी बनाना होन्ना जियां दाल दाल गी मसां मीं गल्ला करां दाल बनाने लेई रैस्पी अगर में तुसेंगी सनां रैस्पी दे बारे च तां सारे कोला पैह्लें इक अमूयंट आफ वाटर होंदा मतलब कुछ आमूयंट वाटर दा कुछ लिम्ट होंदी वाटर दी पानी लेई लैना थोह्ड़ा जनेहा ते ओह्दे च पैह्लें दाल शैल करियै धोई लेनी कोई उ'ऐ लेहा गंद शंद होंदा मिट्टी शिट्टी बट्टे शट्टे होंदे तालियै शैल करियै धोई धाइयै उसी मतलब इक गलास दो गलास जिन्ने साढ़े घरै दे मैंबर न उस स्हाबै कन्नै उसी पानी च पाइयै ते उसी गड़कन देना गड़कन देने दे कन्नै कन्नै ओह्दे च थोह्ड़ा जेहा उप्परा कौड़ा तेल पाई ओड़ना सरेआं दा तेल ठीक ऐ ना उसी नर्म नर्म रवै जेह्दे कन्नै दाल जल्दी गली जा है ना उस चीज आस्तै फिर थोह्ड़े चिरें बाद दाल उब्बली जंदी दाल उब्बलने दे कुछ कुछ देर बाद तुस उब्बली दी दाल गी तुआरियै थल्लै अलग कड़ाही अलग कड़ाही च तुस तेल पाइयै थोह्ड़े चिर फिर तेल च इक दो सकैंड जियां तेल धुआं छड्ड्न लेई पवै फिर तुसें ओह्दे च प्याज पाई ओड़ना फिर प्याज पाइयै थोह्ड़े चिर रुकना जिन्ने चिर प्याज साढ़ा लाल लाल नेईं रेडिश नेईं होई जा थोह्ड़ा ट्रांसपेरेंट होन लेई पवै जेल्लै अस प्याज दे पीस फिर ओह्दे च लून पाओ हल्दी पाओ ते होर केह् होर थुआढ़े सुआद अनुसार तुस जो पाना चाह्न्नें टिकी मसाला मसाले गर्म मसाले ते ओह् चीज पाइयै तुस उसी गर्म होन देओ थोह्ड़ा तड़के गी थोह्ड़ा मतलब उसी थोह्ड़ा हीट च रैह्न देओ थोह्ड़े चिर टमाटर बी पाई सकने तुस स्वाद अनुसार थोम शोम बड़ा किश पांदे लोक ओह् थुआढ़े हत्थ च ऐ तुस जो कुछ बी पाना चाहन्नें फिर ओह्दे बाद च ओह् जेह्ड़ी उब्बली दी दाल ऐ उस उब्बली दी दाला गी तुस कड़ाही च पाइयै गड़कन देओ गड़की लै जिन्ने चिर अगर तुसें पतली बनानी ते तुस जल्दी उतारी लैओ जल्दी उतारी लैओ थल्लै जे तुसें थोह्ड़ी घनी बनानी तां उसी पानियै गी सड़न देओ थोह्ड़े चिर होर रैह्न देओ उसी हीटर गैस चुल्ली च जिस च तुसें बनाना फ्रैफर करने होन्ने ओ उस उप्पर रक्खो इस स्हाब कन्नै चौल बनी जंदे फिर रौंह्दी गल्ल सौरी इस स्हाबै कन्नै दाल बनी जंदी फिर रेही जंदी गल्ल चौलें दी चौलें च केह् करना होंदा चौल धोइयै शैल तालियै पानी पाइयै ओह्दे च कुकरै च रक्खी ओड़ने ओह् पंज सत्त मिन्ट दी गल्ल होंदी ओह् चौल जंदे बनी चौल बनी गै इक बारी ते फिर तुस दाल चौल तुस बड़े आनंद लेइयै खाई सकने होर बड़ी चीजां होंदियां जियां तुसें नांऽ सुने दा होना तुसें कुतै कलाड़ी कलाड़ी नांऽ सुने दा कुतै कलाड़ी इक मतलब ऐ दुद्ध दा गै प्रोडेक्ट ऐ ओह् जियां अस लोक केह् करने होन्ने लस्सी कुछ लोक लस्सी डरैक्ट पी लैंदे कुछ लोक लस्सी दी सब्जी बनांदे बेसीकली होंदी लस्सी दी सब्जी पर बनदी कि'यां हून अस लस्सी गी गर्म करचै ते ओह् पनीर दे फार्म च फट्टी जंदी कलाड़ी उसी आखदे फिर उसी कलाड़ी गी छानियै छानियै कलाड़ी ते थोह्ड़े चिर उसदा पानी चोन देना ते फिर उसी पानी गी लैना ओह् डोह्ली ओड़ना ते जेह्ड़ी कलाड़ी उप्पर होनी उसी कड्ढियै उसी तड़का लाइयै बड़े स्वाद कन्नै खाई सकने आं कोई बी चीज कन्नै मला मलाइयै खाई सकने आं जियां फुलके कन्नै खाई लैओ है ना फुलके कन्नै परोंठी कन्नै बड़ी चीजां होंदियां ते में में अगर थुआढ़े कन्नै गल्ल करां ते में फस्ट टाइम चाह् बनाना सानूं नेईं ही आंदी सानूं सिर्फ पता हा चाह् बनदी बनदी बनाई असें बकायदा असें शैल चाह् बनाई मतलब अपने ऐक्सपटेशन कोला शैल चाह् बनाई असें ओह्दे च खंड पत्ती सब कुछ सानूं नेईं हा पता कि'यां पौंदा केह् केह् पौंदा कुसलै पौंदा पर असें पाया मिक्स मूक्स करियै चाह् शैल बनी गेई ते हून ते खैर सानूं आदत होई गेदी अगर में थुआढ़े कन्नै गल्ल करां कि भला में किन्ना टाइम लैन्ना होन्ना कुकिंग आस्तै इक कोई चाजी बनाने आस्तै में बेसीकली गल्ल करना होन्ना कि मिगी इन्नी नालेज हैनी ऐ खाना बनाने दी ते मी बड़ा टाइम लगदा ठीक ऐ ना अगर में आपूं बनाई खानी होऐ घर ते मी बड़ा टाइम लग्गी जंदा बनाई खाने गी क्योंकि मी नालेज इन्नी हैनी इन्ना मिगी ज्ञान नेईं ऐ उस चीज दे बारे च ते में बनाइयै खंदे मिगी टाइम ल्गगी जंदा इ'यै चीज ऐ कि हमेशां रुट्टी बनानी ना ते कुछ बी बनाना तुसें अगर ते थोह्ड़ा दमाग कन्नै बनाना थोह्ड़ा ठंडे दमाग कन्नै थुआनूं नेईं आंदा कोई चक्कर नेईं अज्जकल ते खैर बड़ी चीजां चली गेदियां जियां यूट्यूब यूट्यूब उप्पर तुस कोई बी चीज रैस्पी कड्ढियै कुछ बी बनाई सकने अज्जकल ओह्दे कोला अलावा ओह्दे कोला अलावा फास्ट फूड चले दे फास्ट फूड जियां अज्जकल बड़े इंस्ट्राग्राम इंफल्यूसर जियां सेम बोक्सर सेम बोक्सर बड़ी चीजां बनांदा लोकें गी खलांदा ते ओह्दी इस्टांग्राम उप्पर बड़ी रील्स सील्स चलदी तुस कदें ध्यान देगेओ सैम बाक्सर होई गेआ कूल्लड़ पिज्जा आहले होई गे बड़े इंस्ट्राग्राम इनफुलेसर जेह्ड़े फास्ट फूड बनांदे उंदियां फ्रंचजाइजियां चलन लग्गी पेदियां हून एह्दे आस्तै ते ते में इ'यै आक्खना चाह्न्नां कि कुछ लोक एह्दे च कुछ चीजां दिक्खो ना गल्ल ऐ कि चीज टाइम किन्ना लैंदी बनने च कुछ चीजां ऐसियां होदियां कुछ चीजें दा पार्ट आफ प्रासेस थोह्ड़ा लेट होंदा कोई बी चीज ऐ ना ओह्दा अपना अपना सिस्टम होंदा बनने दा थोह्ड़ा गलने दा टाइम बड़ा कुछ होंदा ना फुल्लने दा बड़ा सिस्टम होंदा हर इक चीज अपने अपने स्हाब कन्नै बनदी ते बस में थुआनूं इ'यै आक्खना चाह्न्नां कि रुट्टी बनाओ आपूं बनाओ ते खाओ नजारे लैओ बस